आसामनि जे बायदि मानसिफोरा नोगोरारियाव थायो एबा गिदिर गिदिर जायगाफोराव थायो बिसोरो गावबा गावनि देहाखौ लानानै दा जोबोद सान्नो रोंबाय आरो सान्नो दाल' नङा सिगांनिफ्रायनो सानबोगासिनो किन्तु दानि जेबायदि जुग जेराव मोजां ओंखाम मोनजाया जेराव मोजांयै दै मोनलोङा बेनि दाबादि जुगावहाय ओरैबायदि गिनांगौ जाबायखि गावसोर गावनि देहाखौ लानानै खि बोरैबा माबाफोर जाफ्लाङोबा देहायाव गोहोम फैगोन नामा बा दुखु जागोन नामा दा बेफोरखौ सान्नानै बिसोरो गावसोरो हेल्थ कन्सियास थायो आरो दा बिसोरो मारै बेबादि खालामो होनबा बिसोरो गावबा गावनि न'आवनो यगा खालामगोन एबा फुं फुं आवहाय बिसोरो मर्निं वाक खालामगोन बा ओम जगिं खालामगोन बिसोरो गोजान गोजान थाबायगोन एबा गावनि खाथिफोरावहाय जिम जिमफोराव थांगोन बिसोरो बिदि खालामै खालामैनो गावसोरनि देहाफोरखौ इसे मोजाङै दोनगासिनो आरो दा बेफोर जुदि थायामोनबा बिसोरो गोजान गोजान जायगायावसो थांनानै बिसोरो वर्कआउट खालामहैनांगौमोन दा जेबायदि मानसिफोरा बेखौ नोगोरारियावहाय जे थायो जाय थायो दा जायगा गावसोरनि थानायनिफ्राय बुंनो थाङोबा पास किलमिटार रेदियास गोजानावसो मोनसे फिल्ड मोनगोन नोङो दा बे फिल्डा एभरि फायभ फायभ किल'मिटार्सआवसो थायो दा बेसिम थांनो मानसिफ्रा ओ गोजानबो मोनहरो मानो होनबा गोजान थांलाय फैलाय प्रब्लेमबो जागोन टाइम कनजिउमिंबो जाहैयो दा बे टाइम कनजिउमिंखौ सान्नानै बिसोरो मा खालामो अल्टारनेतिभ्सखौ नागिरो आरो दा अल्तारनेतिभ्सा मा जाहैबाय जेनबा जिमफोर थाबाय आं जेरै बुंदों य'गा खालामनो हाबाय मर्निं जग खालामनो हाबाय बिसोरो दा जाय जाय फैसा गोनांफोर बिसोरो गावबा गावनि न'आवनो बानायनानै लाबाय दा जाय जाय फैसा गैया बिसोरो बाहेरायाव थांनानै खारलु खारला इसे खालामनानै फैनो हाबाय दा बिसोरो बेफोरखौनो सान्नानै बिसोरो गावबा गावनि देहाखौ एबा गावसोरनि मोदोमनि जे जे गारजि बुस्तुफोर दंबा मोदोमावहाय जे जे सानाय सुनाय दङ बेफोरखौ खारहोनो थाखाय बिसोरो बेबायदि खालामो आरो